जी मेरे को कुछ ओर्डर करना था आप मेरा आप मेरा ओर्डर लिखिए पालक पूरी वन प्लेट टिका फ़िश हाँ टिका फ़िश वन प्लेट ही और गोश्त क़ोर्मा वन प्लेट मलाई चिकन वन प्लेट बी बी क्यू वन प्लेट जी क्या आप कितनी देर में आएगा ये ओडर आधा घंटा क्या आप मैं मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ खाने मतलब बैठने सुविधा है बैठने की

जी और पिने का पानी मतलब ख़ुद से लेना पड़ेगा या फिर आपके पास है जी और आ आपका बिल कितना हुआ जी थ्री थाउज़न्ड फ़ाइव हन्ड्रेड मै एम पि नगर से बोल रहा हूँ जी आप मेरा अड्रेस लिख लीजिए एम पी नगर अपनी ये होटल है ना ये बायपास होटल इसके बाज़ू में गली गई है वहाँ पर आकर मुझे आकर कोल कर लीजिएगा

जी नहीं ऑफलाइन ही करूँगा जब आपका वो आएगा तब ऑफलाइन ही कर दूँगा

कोल कर लीजिए

जी थैंक यू जी जी